ए तला चंदा पृत क्षेत्र हो गया जैसे हम लोगों का गाँव एरिया तो उस गाँव में मतलब कि जैसे कि चित्र बनाकर जैसे फोटो हो गया या रुमाल पर चित्र बनाकर यह सब जैसे फिर हो गया यह सब तस्वीरें जैसे फोटो फोटो जैसे किसी का चित्र बन गया जैसे कोई जैसे कि चित्र बना कर बेचते हैं न वह उसको अच्छा लगता है चित्र जिसको अच्छा लगता है चित्र वह वह चित्र के आधार से वह अपना लेता है जैसे भगवान का हो गया और किसी का हो गया चित्र उत जैसे कपड़ा पर चित्र जैसे अच्छा से बना दिए कोई बना कर बेच रहे हैं वह अच्छा जिसको चित्र अच्छा लग रहा या कोई भी समान अच्छा लग रहा है तो अपना ले सकता है मार्केट से